म्हाका दोनीय तरेन बरोवपाक आव आवडटा म्हळ्यार लेपटॉपाचेर किंवां मोबायलाचेर टायप बी हांव करतां आनी कागदाचेर बरयता बी हालींसराक बरोवपाचे हातान बरोवपाचे कमी जाला अशें म्हळ्यार जाता पूण तें तितलेय बीन खरें न्ही म्हळ्यार जेन्ना हातान बरयता त्या वेळाचेर ताका परत जर तातूंत सुदार करपाचो आसा जाल्यार पुराय हे परत बरोवचे पडटा पूण लेपटॉपाचेर किंवां मोबायलाचेर कॉपी पेस्ट किंवा डिलीट करपाक इंन्सर्ट करपाक हे आशिल्ल्यान ताचो वापर चड करप जाता इतले नक्की